पहले हम लोग जाते थे इस्कूल पढ़ने तो वहाँ पर कोई सुविधा इतनी नहीं थी टाटपट्टी पर बैठना पड़ता था तख्ती में लिखना पड़ता था कलम दवात से उसे कलम दवात से भी लिखना पड़ता है फ़िर ब्लैकबोर्ड पर चॉक से नहीं लिख लिखते थे टीचर पढ़ाते थे और पहले इतनी सुविधा नहीं थी उसके बाद बहुत दूर जाना पड़ता था पढ़ने अब तो इतनी सरकार सुविधा दे रही है कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है और स्कूल से सब कुछ मिलता है वहाँ ड्रेस भी मिलती है पढ़ने के लिए किताबें मिलती हैं खाना भी मिलता है इतनी सरकार सुविधा दे रही है बच्चे जाते हैं हम लोगों के समय इतना इच्छा थी पढ़ने के लिए लेकिन इतनी सुविधा नहीं थी पैसे भी नहीं थे सब लोग जाने के लिए और सरकारी स्कूल में हम लोगों को बहुत कोशिश किया जाता था तब सरकारी स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं जा पाए लेकिन अब तो बसें चलने लगी हैं सब सवारी भी चलती है सब प्राइवेट में जाते हैं सरकारी में भैया सरकारी में तो बहुत सुविधा हो गई है अब तो सरकारी में ड्रेस वगैरह है खाना भी मिलता है बच्चे जाते भी हैं और प्राइवेट में है अब ऑनलाइन कोच पढ़ाई चलने लगी है अब तो बच्चे लैपटॉप पर भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी पढ़ते हैं मोबाईल पर भी पढ़ते हैं अब सारी पढ़ाई मोबाईल से नहीं ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह से होती है और पहले नहीं थी इतनी सुविधा हम लोगों के समय तो पहले बहुत हम लोगों की इच्छा थी लेकिन पढ़ने की तो इतनी सुविधा भी नहीं थी और दो बच्चे हैं उन्हो उनका भी ध्यान रखना पड़ता था फीस भी बहुत महंगी थी यही सब हम लोग करते थे लेकिन अब जो हैं तो अब तो बहुत ज़्यादा है हम लोगों के समय कुछ भी नहीं था इतना कि सब लोग बहुत वह करते थे हम लोगों के समय इतना नहीं था कि हम लोग जा सकें स्कूल बहुत लोग थे कि पढ़ने के लिए कहते थे कि ज़्यादा पढ़ाओगे तो इतना दहेज भी देना पड़ेगा इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और यहाँ पर लड़कियों को इतनी सब पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता था कि माहौल बहुत खराब है इसीलिए कुछ लोग स्कूल नहीं जा पाते थे लेकिन अब है अब सरकार इतनी सुविधा दे रखी है कि अब लड़कियाँ सबसे आगे चल रही हैं पढ़ने पढ़ने में भी और हर जगह पर लड़कियाँ आगे निकल रही हैं और लड़के भी पढ़ते हैं लड़के इतना मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं लेकिन लड़कियाँ बहुत आगे पढ़ रही हैं इस समय लेकिन जिनके पास पैसा है तो पैसा नहीं है वह अपनी इच्छा मारकर रह जाती हैं घर पर किसी के घर में शासन भी होता है कि घर के बाहर नहीं निकलना है यह इधर का चौका बर्तन यही करना है कि बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि घर में लड़कियों को खाना ही बनाना है तो क्यों इस्कूल भेजें इसलिए नहीं जा पाते हैं लेकिन अब इतनी सुविधा नहीं हो पाती है तो अब लड़कियाँ जो हैं तो अब बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि हाँ शादी के बाद चली जाएगी अपने घर क्यों पढ़ाएं ऐसे लेकिन अब इतना नहीं हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए शादी के बाद भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं और बराबर सर्विस भी कर रही हैं इतना और अब तो अपना परिवार भी चला रही हैं और बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और खुद स्कूल जा रही हैं पढ़ाने भी जाती हैं बच्चों को भी पढ़ा रही हैं घर का भी देखती हैं लेकिन अब पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा अपना देश आगे बढ़ चुका है लेकिन लड़कियाँ बहुत आगे निकल रही हैं लड़कियों से भी लड़कियाँ ज़्यादा कोशिश कर रही हैं पढ़ने के लिए बहुत आगे प्रेरित हो रही हैं पढ़ाई के लिए और सरकारी स्कूल में भी बहुत सुविधा हो गई हैं बहुत प्राइवेट स्कूल खुले हैं लेकिन अब पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा है हम लोगों के समय इतना नहीं होता था